आङो जेब्ला आंनि स्नि थाखोयावमोन अब्ला आं जेब्ला स्कुलाव फरायोमोन नालाय जोंनि स्कुला मोनसे मेगाजिन बानायोमोन बे मेगाजिनाव आङो माबा मोनसे खन्थाइ लिरनानै होदोंमोन ओमफ्राय खन्थाइनि नामखौ आं गोसोयाव गैला आरो ना जिकुनु आं लिरदोंमोन बे खन्थाइखौ आं एथ'ग्राब गिदिर लिरगिरिबो नङा सासे सात्र फरायसासोनालाय आंनि गोसोयाव मा फैदोंमोन आं बिखौनो लिरदोंमोन ओमफ्राय बे रबिन्द्र नाथ टेगर बेफोरबादि गिदिर गिदिर लिरगिरि बिथांमोना बिफोरनिफ्राय आङो थुलुंगा मोनदोंमोन लिरनो बिफोरनि माबा खन्थाइ सल' लिरनायफोरखौ फरायनानै आरो आंबो जक लिरनो मोजां मोनो सल'फोर लिरनो मोजां मोनो मानो होनोबा आंनि गोसोयाव बेफोरनि साननाय फैलाबाय थायो आरो ना बेखायनो आंबो लिरनो मोजां मोनोमोन ओमफ्राय आं माबा आं आंनि माबायाथ' रावा आंनि बिमानि रावाथ' बर'आनो नाथाय माबा रावा बर' नालाय नाथाय आं इंग्लिसाव फरायनाय हिसाबै आङो इंग्लिस रावजों लिरोमोन आरो ना